म्हाका दिसता एक असो बरो डांसर म्हटल्यार जाका सगले स्टेप कळपाक जाय आतां आमी प्रोफेशनल डांसर म्हणटा पण किदें प्रो फक्त अशे प्रोफेशनल डांसर आसता तो तोच डांसर अशें नासता आतां आमी ल्हान भुरग्यांक बालवाडीन डांस शिकयतात तीं जर तेंच्यांनी बरें केलें जाल्यार स्टेप्स फोलो करून तेंच्यांनी डांस बरो केलो जाल्यारूय ताका एक आमी बरो डांसर एक गूड डांसर असो म्हणपाक शकता अशें न्ही की जे व्हडले व्हडले प्रोफेशनल डांस करता टिवीचेर डांस करता तेच डांसर ना म्हज्या हिसबान एक ल्हानांतलो ल्हान भुरगो सुद्दां बरो नाचलो सगले स्टेप्स याद करून बरे मुव्स करून जर बेश्टे उबे रावून थंय पांय हात हालयले म्हणून जायना आपले तोंडाचें एक्सप्रेशन आसता हाताचें एक्सप्रेशन आसता कमरेचें एक्सप्रेशन कमर कमर हालोवचें आसता तें सगलें करून बरो एक मूव करून बरो स्टेप करून डांस केलो जाल्यार एक बऱ्यांतलो बरो डांस डांस जावपाक शकता आनी त्या डांसराक बऱ्यांतलो बरो डांसर अशें आमी म्हणपाक शकता